हेलो सभसँ सभसँ नीक यए दुर्गा स्थान भेल डीहवार बाबा स्थान भेल बजरङ्ग बली स्थान भेल ई मन्दिर तऽ बहुतेक सुन्दर छै प्रसिद्ध छै मन्दिर ओहि आओर ओहिसँ आगू एगो हॉस्पिटल छै जेना कि घनश्यामपुरमे एगो हॉस्पिटल छै ओहिसँ आगाँ अहाँ जँऽ दरभंगा जेबै तऽ अहाँ एतयसँ पाली चौकपर गाड़ी पकड़ियौ बस आयत नओ बजे आबै छै साढ़े आठो बजे आबै छै दसो बजे आबै छै बस पकड़ियौ सीधा ओतय जैयौ दरभंगा दरभंगामे प्रसिद्ध छै श्यामा मायके मन्दिर भेल मनोकामना मन्दिर भेल ईसभ प्रसिद्ध छै एतय जेबै अहाँ सीधा पालीसँ अहाँ जेबै बड़का चौकपर बस आयत दस बजे बस अबै छै वहाँ बस पकड़ियौ आ तकर बाद अहाँ जैयौ सीधा अहाँके दरभंगा दोनारिमे उतारि देत अहाँ ओतयसँ एगो टेम्पू पकड़बै अहाँकेँ सीधा अहाँकेँ श्यामा माइ मन्दिर उतारि देत कहबै श्यामा माइ मन्दिर हमरा जेनाइ यए ओतयसँ उतारि देत अहाँकेँ अहाँ ओतय चलि जेबै आ ओतयसँ कनिए दूर छै अहाँकेँ ओतयसँ कनिए दूर हैत मनोकामना मन्दिर कनि सेहो घूमि लेब बहुतेक सुन्दर छै ओतय मनोकामना भगवान पूर्ण करै छथिन गामपर सँ बुझियौ दस मिनट लागत आबैमे दस मिनट आ लागत आबैमे बहुतेक सुन्दर भगवतीके मन्दिर छै पुछू नहि एतेक सुन्दर छै गाम गामसँ लोकसभ आबै छै देखय लेल दर्शन करय लेल भगवतीके अबै छथिन गाम गामसँ मार्केटमे अहाँ एतयसँ जेबै घरपरसँ अहाँकेँ पाँच मिनट लागत मार्केट जायमे ओतयसँ अहाँ निकलबै तऽ अहाँ देखबै मार्केटे मार्केट साड़ीके भावसभ देखबै तऽ एखन चंदेरी सिल्क साड़ीसभ चललैए सेहोसभ देत बारह सए रुपैए एखन स्वेटरसभ छै तऽ सेहोसभ देत एक हजार रुपैए किराना मार्केटके बारेमे की कहब सभटा ठीके छै अपन सभ गाममे एक्के रङ्ग रहै छै अहाँ जतय लियौ ओना पालीमे अहाँ लेबै तऽ अहाँके पाँच प्रतिशत छूटो देत तऽ तेल जेनाकि अहाँकेँ आन जगह लियौ तऽ अहाँकेँ देत एक सए पचास टाकामे अहाँ एतय लेबै तऽ अहाँकेँ एक सए पैंतालिसे टाकामे देत पाली बाजारमे फल फूलके बारेमे सेब अनार अंगूरसभ जेसभ लेबै से सभटा भेटै छै आ सभपर बुझियौ जेनाकि फल फूल रहत एक सए रुपैए अहाँके पन्चानबे रुपैए देत सेब सभ चीजके सुविधा छै उपलब्ध अहाँ जे चीजके लेबै सभ चीजके छै उपलब्ध सुविधा कोनो चीज अहाँके दोसर जगह जाय नहि पड़त एतहिए सभचीजके छै सुविधा अच्छा ठीक छै ठीक छै अहाँ आयब अहाँ आयब अहाँकेँ हम सभटा सौँसै भगवतीके मन्दिरो सभ घुमाए देब हाट बाजारके दोकानसभ जे कहलहुँ साड़ी कपड़ाके से घुमाए देब अहाँकेँ फल फूल जेसभ सब्जीसभ लेबाक हैत सेहो लए लेब किरानोके सामान लए लेब अहाँके जे लै के हैत सभकिछ लए सकै छी हम गामसँ जायब अहाँके सङ्गे अहाँ लए लेब